जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय धोरोमफोर फोरानो जाबाय ब्रह्म धोरोम बाथौ धोरोम ख्रिस्टान धोरोम बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो धोरोम लानानै धोरोम धोरोमनि आसार खान्थिखौ गाव गावबागाव धोरोमनि मानसिया फालिनाय जायो जेरै बाथौ फुजिग्राया बाथौ फुजियो बेफोरबायदिनो बाथौ फुजिग्राया बोसोराव फालिनाय हुदायानो जाबाय बैसाग फोरबो आघन दान दान ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो गारजा फोरबो बेबादिनो लावखार फोरबो बेफोरबायदिनो दङ आरो जोंनि धोरोम ब्रह्म धोरोमाव बोसोराव खेबनै फालिनाय जायो बेनो जाबाय बोसोर गोदान बैसागाव खेबसे आवाथि सावो बेनि उनाव मा होनो महालयाखौ खेबसे आवाथि सावो बेनो बोसोराव खेबनै जग्य' होनानै ब्रह्मवा गाव गावनि धोरोमनि हाबाफारिखौ मावफुङो बेबादिनो ख्रिस्टानफोरा बोसोराव खेबसे बरदिनखौ फालिनाय जों नुनो मोनो